हेलौ वेटार बुंदों ना दा बावयैसो आंनो दिलिभारि होनानै थांनाया आंनि नङा आङो जाग्रा जिनिस बिहरनाया दस्रासो सफैदों आं जाग्राखौ सिंग्रासो बिहरदोंमोन सिंग्रानि जायगायाव आंनाव रुथिसो फैदों नों सोरनिबा रं नाम्बार दिलिभारि खौ आंनाव होफैबाय माबोरै बिदि होफैनो हाखो नोंसोरो मोजां नायनांगौ मोजां मानांगौ मोजां नायनानैसो होफैनांगौ जों दिलिभारि खालामग्राफ्रा बिदिबा गोसो बायो नोंथांमोनहा नायनानै होफैगोनना होफैया नोंथाङा मोजाङै मोजां नायनानै पेकिं खालामनानै जोंनो लाबो नांगौ जों कास्थमार फाेरा मोजां मोननायनि थाखाय मोनथिबाय ना दा नों मा खालामो खालाम फिनदो आङो दा सिंग्राखौ लाबो फिनदो आं रूथिखौ जाया नङाबा आं माबा मोनसे खालामनाय जागोन नोंनि मेनेजार जोंसो लोगो हमनाय जागोन नोंनि मेनाजार खौ हमनानै नोंनि साख्रिखौबो बायहोनो हायो आं नों जुदि बिदि जानला मोनला दिलिभारि खालामबाय थायोब्ला मोजाङै नायनानै दिलिभारि खालाम नाया बिथांनि थांखि नों मोजाङै नायनानै दिलिभारि खालाम नांगौ फैसाखौ जोंबो गारदों फैसाखौ नोंबो मोननो बिनि थाखायनो फैसाखौ नायै नायै नोंबो मोजाङै मोजां दिलिभारि खालामबानो जाबाय जोंहा जुदि इफ नों बिदि दिलिभारि खालामनायाव जोंहा नांगौ हथाद नांगौ जायोब्ला जोंहा लासिं सिं जायो ना ओंखायनो जानांगौ जायो ओंखायनो मोजां मोजां दिलिभारि खालाम नांगौ